हमरा कि छै पाबनिमे जुड़ल छै सभ चीजसँ जेना ठकुआ भेलखिन हम नहि ठकुआकऽ पाबनि चौरचनमऽ चढ़ाबय छियै ठकुआ बनाके पुरुकिया बनेलहुँ आओरो कि कहय छै भुसवा बनेलहुँ जेनाकि पाबनि भेल तऽ सभ चीज चढ़ेलहुँ जीतिआ उपास केलहुँ व्रत राखलहुँ ओहोमे ठकुआ बनाकए चढ़बे छियै फल फूलसभ मिलाकऽ चढ़बैत छियै जानलिए सभचीज करैत छियै जेकि कि छै जेना चौरचन भेलय ओहिमे ठकुआ बनेलहुँ ओहिमे पुरुकिआ बनेलहुँ पुरुकिआ जऽ भऽ गेल तकर बाद भुसवा बनेलहुँ जेनाकि अरबा चाउरकऽ कुटलहुँ ओकरा धोलहुँ अरबा चाउरकऽ कुटलहुँ पिसलहुँ ओकरा घीमऽ बनेलहुँ सभ चीज जँ भऽ जाइ छै तऽ ओकर भुसवा बनाके भगवानकऽ चढ़ाबैत छियै एहिदुआरे कि कहैत छै हमसभ चौरचन पाबनि बहुत भारी मानैत छियै जाहिसँ कि चौरचन भगवान हमरासभकऽ बहुत बड़ा करैत छथिन आओर कहय छथिन सभ ब्रत रखे छी जेना छठि भेल छठिओमऽ अहिना खजूर बनेलहुँ गहुमकऽ धोलहुँ पिसलहुँ कुटलहुँ तब